बॉलीवुड हो टॉलीवुड ने भारत में हर जगह फ़ैशन के रुझानों को प्रभावित तो किया है पूराने समय में लोग फ़िल्में देखकर उनके जैसे कपड़े बनवाते थे उनको फॉलो करते थे जैसे अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखकर लोग और उनके कपड़े देखकर लोग बेल बॉटम बनवाते थे बेल बॉटम एक समय पर बहुत चला था बेल बॉटम आज भी बहुत पसंद किया जाता है नए नए रूप कपड़े बदलते रहते है वही पूराने कपड़े फ़िर लौट के आते रहते हैं आज के समय में भी लड़कियाँ और जो महिलाएँ हैं फ़िल्मी हिरोइनों को देखकर और उन ही उनके आनुसार कपड़े बनवाती हैं जैसा उन्होंने फ़िल्म में पहना था उनको जैसे अगर अच्छा लग गया तो वह वैसे ही कपड़े को भी गर्मी की कोशिश करती हैं और टेलर को बताकर वैसा ही कपड़ा बनवाती हैं पूराने समय में भी और आज भी लोग बॉलीवुड से प्रभावित हैं पहले भी प्रभावित थे और आज भी प्रभावित हैं आज भी बॉलीवुड में जो पहना जाता हैं वही फ़ैशन बन चल पड़ता है और लोग उसी को पेशन मानकर पहनने लग जाते हैं मुझे भी फ़िल्मी करैक्टर में हेमा मालिनी बहुत पसंद हैं उन्होंने फ़िल्म सीता और गीता में बहुत सुन्दर सुन्दर ड्रेसे पहनी थी मुझे उस टाइम वह ड्रेसे बहुत अच्छी लगती थी और जब वह ड्रेसे चल रही थी तो मेरे भी उस फ़िल्म को देखकर वैसी ही ड्रेस बाज़ार में खरीदी बाज़ार से खरीदी और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम एक लॉन्ग स्कर्ट का फैशन आया था जो कि फ़िल्म आशिकी से आया था और उस टाइम मैंने भी उस ड्रेस को खरीदा पहना तो मतलब यह ही है कि जैसा फ़िल्मों में जो फैशन चल पड़ता है वही फ़िर लोग उसको पसंद करने लगते हैं और वही लोग उसका अनुसरण करके वैसे ही कपड़े बनाने लग जाते हैं